दिनैनि समाव मानसिनि जिब जुनारनि बेरामनि थासारिया गोबां रोखोमनि जालांबाय ओंखायनो सिनायमोनि मोनस्लाबि माखासे सानथावै जाथावै बेरामफ्रा मानसिफोरनियाव जिब जुनारफोरनियाव साग्लोबनो हमबाय दा दिनैनि समाव जोङो बेरामनि सायाव बा गावनि देहानि सायाव सांग्रांथि गैयाब्ला गोबां रोखोमनि बेराम गोबां साग्लोब नानै थायो दा बेफोरबायदिनो नैरोजा नैजि मायथाइयावबो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय कभिड नाइनटिन बे बेरामा गोबां गिलु बालु जानानै थांबाय दासिमबो जोंनियाव आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि बेरामफोरा साग्लोबनानै दङ जेराव जोङो जाय बेमारखौ सम बायदि नायाबा जोङो हाया आरो गोबां बेरामफोरखौनो दिनैनि समाव गोबां थाखा फैसा गारनानै बा रांखावरि गारनानै जोङो बेराम आजारखौ जोङो नायनो गोनां जायो दा बिदिनो गावनि देहाखो सानफ्रोमबो सांग्रांथि लाखियाब्ला गावनि जानाय थानाय गासै थासारिखौ बा गासै देहानि सायाव सांग्रांथि गैयाब्ला जोङो गोबां रोखोमनि बेरामाव गोग्लैनो गोनां जायो जोङो बर' हिसाबै जोङो साफ्रोमबोनिबो न'खरा नांगौ बायदि थाखा फैसा बा रांखावरि गैया रांखावरि गैयाब्लाबो बेरामा रावखौबो गोनां गैयै रावखौबो नायफिना ओंखायनो गोबां न'खराव बा गोबां सुबुङा गोबां रोखोमनि गिदिर बेरामाव गोग्लैनानै जोङो थानांगौ जायो गोबाङा जिउ गोमालांबाय आरो गोबाङा नोरजिया जानानै दोङो जाय बेरामफोरखौ दिनै जोंनि ओनसोलाव जोङो नायनानै बा जोङो फाहामजोबनो हाया गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जायो दा जोङो दिनैनि समाव गोबां प्राइभेट हस्पिटाल जोंनि ओनसोलाव हादराव जादोंब्लाबो दिनै जोङो गावनि बेरामखौ नायना दोन्नो गोनां जायो दा जाय प्राइभेट हस्पिटालाव जोङो लाङोबा जोङो गोबां रोखोमनि रांखावरि नांगौ जायो जायनि थाखाय जों बेरामिखौ नायनानो फोथैना लानो गोनां जायो दा ओंखायनो इसे एनै बेराम जानाय समावनो जोङो गावखौ बा सांग्रांथि थायोब्ला गिदिर बेरामनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो दा दिनैनि समाव आसाम सरकार भारत सरकाराबो बेरामनि सायाव गोबां सांग्रांथि होबोदों सांग्रांथि होनानै दिनै बा लाकसिम जोंनो सरकारि मोनसे कार्ड जायखौ जोङो आयुस्मान कार्ड होनानै बुंदों साफा सुबुङा बा लाकसिम अनसुंथाइ महरै जोङो फ्रिआव बेरामखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन दा बेखिनि थांखि मावथांखिखौ लानायनि धारा दिनै जोंनि आसाम आरो भारत हादराव गोबां निखावरि सुबुंफ्रा बेरामनिफ्राय जोङो रैखा मोनदों गावनि जिउखौ जोङो रैखा मोनदों ओंखायनो हाजासिमाव दिनै जोङो गावखौ सांग्रांथि लाखांनायनि उनाव सोरकारि हस्पिटालावनो जोङो गावखौ जोथोन लानांगौ जायो बा आरो जोङो सोरकारियाव जोङो दिनै सुबिदाखौ जोङो मोनदों दा बे हिसाबै जोङो इमारजेन्सि हिसाबै माब्लाबा जोङो प्राइभेटआवबो सोथारनांगौ जाना फैनांगौ हायो जायो नाथाय जानायनि आगोल गावखौ मोजां सांग्रांथि लाखियोब्ला जोङो गोबांनिफ्राय इसेबाबो जोङो रैखा मोनगोन दा आङो सानो बेखौसो दा दिनै समाव सरकारनि आयुस्मान कार्डनि दारा जोङो सरकारनियाव गोबां सुबुङानो अनसायनाय मोनदों आरो जायखि जाया थासारियावनो गावखौ सांग्रांथि लाखिनांगौ होन्नानै आङो सानदों दा जोङो बेराम दिनैनि समाव केन्सारा गोबां सुबुंफोरनियावनो साग्लोबनानै दोङो दा जोङो टिभि बेरामाबो जोंनियाव बांगासिनो दङो दा बिदियैनो बेरामनि नुस्लाबै मिथिस्लाबै गोबां रोखोमनि बेराम जोंनि हादराव गोबां रोखोमनि बेरामफोरा साग्लोबना दङो जाय बेरामफोरखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय साखाथियाव जोंनो मोजां हस्पिटाल गैया दा गैयाब्ला जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै ट्रिटमेन्ट खालामनो गोबां असुबिदा जायो दा बिदिनो जोङो केन्सार हस्पिटाल हिसाबै जोङो जोंनि हादराव मोजां गैयाबा जोंनि आसामाव मोजां गैया बेखायनो जोङो गुबुन रायजोआव गुबुन जायगायाव गुबुन स्टेटफोराव लांनांगौ जायो दा बिदियाव रांखावरिनि गोबां गोनांथि जायो जाय रांखावरिजों जोङो मानसिखौ फोथैनानै लाबोनो गोनां जायो आंखालनि थाखाय ओंखायनो हाजासिमाव जोङो सरकारि हस्पिटालावनो नायनांगौ जायो आरो दिनैनि समाव जि अनसुंथाइ अनसायनायनि गेजेरजों जोङो सरकारि हस्पिटालावनो नायदों दा आङो प्राइभेट आरो सरकारि दा बेनि सायाव बुङोब्ला सरकारि हिसाबै दिनै एसेब्लाबो सिगांनिख्रुइ मोजांसिन जाबाय ओंखायनो आङो दिनैनि थासारियाव गावखौ जोथोनै आरो सांग्रां लाखिनांगौ आरो एसे एनै बेरामावनो गावखौ सरकारि हस्पिटालाव थांनानै सांग्रांथि लानांगौ होन्नानैसो आं सानो